हमरा यहाँके स्थानक प्रमुख खेल व्यक्तित्व व खेलाड़ी छै जे कि बहुत तरहके खेल खेलै छै जैसे भेलै क्रिकेट खो खो फुटबॉल सब खेलै छै आओर हमरा सबके मानै छियै बिराट कोहलीके आओर जेकि बहुत अच्छा खिलाड़ी छियै यहाँके कोच सब भी हमरा सबके बहुत अच्छेसँ ओ करै छै खेलाबै छै